थाम बोसोरनि गथ'फ्रानो जेरै पावटेन दैदेनो अब्लानो बिसोरो मा होनो आखिनाय बेखौ सोलोङो जेरै गावसोनि बे सिन बोला बोलि बोनायखौनो आखिनाय होनो आमफ्राय बिसिनि ओरैनो लिदलाबायनाय आखिलाबायनायानो बिसोनिया मा होनो मायबाबा मानसिनि महर आखियो मारैबाबा बिबारनि महर दाउसिन दाउला इदिनि सिन बोनायानो बिसिनिया सावगारि आखिनाय जायो बिसोरखौ मा होनो उन्दैनिफ्रायनो फोरोंनांगौ पावटेन दैनो सोलोंनायनिफ्रायनो आखिनाय लिदनाय बिसोरो मा होनो नै नै खावसे नङाबा थाम बोसोर जाबानो बिसोर मा होनो स्कुलाव थांजेनो नालाय जों फिसोरखौ फोरोंनांगौ लिदनायावनो होन आखिनायावनो होन बिसोरो जेब्ला आखिनो रोङो होमब्ला बिसिनि आखरफ्रा मोजां जागोन फोरों फोरोङोब्लाबो आखिनायफोरखौ मोजाङै फोरोंनो हायो आरो आखिनायफोरजोंनो जों आखिनायफोरजोंनो गोबां बर'नि हारिमुवारि जागायजेन्नाय गथ'फोरखौ खिन्थानो हायो आखिनायनि जुनैनो बिदिनो गोबां गोबां आखिनायफोरजोंनो मुंदांखा लाखियो सोरबा सोरबा आखिनायफोरजोंनो गोबां देरहासाथ जायो मुंदांखा जायो बेखायनो गथ'फोरखौ जों मा होनो उन्दैनिफ्रायनो आखिनो फोरोंनांगौ स्कुलाव थांनायावनो होन लिदनायावनो होन बिसिनो मा होनो पावटेन दैहो जेन्नायनिफ्रायनो आखिनो सोलोंहोनांगौ फरायनायजों लोगोसे सोलोंनायजों लोगोसे जेन'बा बिसोरो देदलांबा उनावहाय साबसिनै आखिलांनो हायो गावसोनि रोंगौथिखौ मा होनो देखायहैनो हायो सासे आखिनो गोरों गथ'बो जानो हायो बेफोरखौ जों आखिनायनि सायाव फोरोंनांगौ आरोखि बर' हारिनि सायाव गथ'फोरनि सायाव बेफोरखौ गासिबखौबो आखिनायफोरखौनो देखाय नांगौ खोन्था नांगौ